सुपौलमे मुख्य स्वास्थ्य देखभाल सुविधा उपलब्ध अछि जेना सरकारी स्तरपर सदर अस्पताल बहुत सुन्दर ढङ्गसँ बनाएल गेल अछि एहिमे गरीबसँए गरीब लोकके बढ़िआँ इलाज होइत छैक आओर ओना तऽ क्लिनिक फार्मेसी सब भी बहुत छैक लेकिन सदर अस्पताल हमरा बहुत नीक लागैत अछि